हम सभी लोगों को खाली समय में अपना मनोरंजन करना बहुत अच्छा लगता है इसमें लोग अपने पसंद की गतिविधियाँ करते हैं जैसे कि टी वी देखना फ़ोन चलाना गाने सुनना डांस करना पेंटिंग करना बाहर गार्डन में घूमना इत्यादि इस में सब से ज़्यादा प्रचलित आज कल टी वी है टी वी हम पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं इस में सब सभी लोगों का मनोरंजन होता है बच्चे हों या बड़े सभी अपने मनपसंद के सीरियल देख सकते हैं पिक्चर देख सकते हैं धार्मिक चीजें भी इस में बहुत अच्छी आती हैं तो हम ये सब देख कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं बच्चे कार्टून देखते हैं बच्चों को सब से ज़्यादा पसंदीदा होती है ये और बच्चे और बड़े सभी और कुछ रचनात्मक गतिविधिययाँ कर के भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं जैसे पेंटिंग बनाना गाने सुनना या गाना या फिर डांस करना इससे हम अपनी चीज़ों को अपने हुनर को और निखार भी सकते हैं और अपने मन को मनोरंजित भी कर सकते हैं यह चीज़ें हमारे जीवन में काम भी आती हैं और लोग बाहर घूमना भी पसंद करते हैं शाम के वक़्त में मनोरंजन के लिए पार्क में टहलना व्यायाम करना इत्यादि यह भी मनोरंजन का ही एक साधन होता है